बाइकके देखभाल करब कोनो बहुत मुश्किल कार्य नहि छियै लेकिन ओतबा आसानो कार्य नहि छियै बाइककेँ जतेक अहाँ बढ़िआँसँ राखबै ओतेक अहाँके ओ सङ्ग निभायत आरो बढ़िआँसँ साफ सुथरा आरो ओकर पार्ट सभकेँ बदलैत रहबै जतेक जतेक सर्विस करबैत रहबै रेगुलर ओतबा नीकसँ चलत आरो कखनहु अहाँकेँ लौँग रूटपर ओ धोखा नहि देत सङ्गहि सङ्ग अगर बात ई छै जे बाइकिंग थकाउ भए सकैत छै तऽ हँ बाइकिंग थकाउ भए सकैत छै अगर सही योजनाबद्ध तरीकासँ अगर अहाँ रास्तापर नहि जेबै तऽ कतेक समय लागत कि कतहु रुकि जाइ कतहु आराम कए ली ओहि दुआरे समय समयपर रुकनाइ पानि पिनाइ आरो किछु नाश्ता केनाइ बहुत जरूरी रहैत छै जाहिसँ कि शरीरकेँ आराम मिल सकै आरो अहाँ नीकसँ अपन यात्राकेँ जारी राखि सकैत छी